मैंने एक बार एल जी कंपनी की वॉसिंग मसीन ख़रीदी वह बहुत ही अच्छी वह आधुनिक प्रक्रिया से निपुण थी जिस के अंदर बहुत ही जल्दी से अच्छे से कपड़े धुल जाते थे तथा बिजली का खर्चा भी कम आ जाता था तथा पानी की भी बचत होती थी तथा कम समय में ज़्यादा कपड़े भी धूल जाते थे